हैलो जी नमस्कार आप अम आप अमन के पापा बोल रहे हैं हाँ जी आपके बेटे को मैं क्लास टू का क्लास टीचर बोल रहा हूँ आपके बेटे का तबियत खराब हो गया है हाँ तो सुबह सब सही था लेकिन उसका आँख लाल हो गया था और उनको काफ़ी उल्टी भी करली है जी अभी वो लंच भी नहीं किया था फिर वो मुँह धोने गया तो वहीं पे चक्कर आ गया था उसको वो उनको बोलिए हाँ तो फिर तो अभी आप आ सकते है न क्यों अभी अभी इस वक्त वो कहाँ है तो फिर कैसे आपके बेटे का तो फिर यहाँ पे मेडिसिन अविलेबल नहीं है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा तो फिर तो इस वक्त आप अभी कहाँ हैं आप आप या फिर आपके फैमिली मेम्बर में कोई है आपके बेटे के पास जो आ सकता है नहीं अच्छा तो तो फिर आप अभी आपके बेटे के साथ पास कौन आ सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स में तो फिर तो फिर अभी कैसे होगा फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा तो फिर आप आप कोशिश कीजिए जल्दी आने के लिए क्यूोंकि तो आप कोशिश कीजिए जल्दी आने का फिर भी आपके बेटे की लाइफ़ का सवाल है तो आप ये बताइए कि उस आप ये बताइए कि उसे किसी चीज़ से एलेर्जी तो नहीं था तो फिर तो फिर ठीक है मैं उनको पास के हॉस्पिटल में ही लेके जाता हूँ हाँ कोई बात नहीं बाए